हमारे यहाँ जानवरों को चरने के लिए आसपास भेजते हैं तो जलवायु के कारण गंदगी के कारण कई भी ऐसी जो चारा चर लेती हैं जिससे कि उनका तबियत बिगड़ जाता है और गंदा पानी भी पी लेती हैं कभी कभी तो उसके वजह से भी वो बीमार पड़ जाती हैं और जैसे कि ठंडी का मौसम है उसमें भी दिक्कत होता है उन लोगों को बरसात का मौसम है कहीं कहीं पानी जाम हो जाता है तो वो भी पी लेती हैँ चारा चरने में कभी कभी प्लास्टिक भी या कुछ भी खा लेती हैं तो उस वजह से परेशानी हो जाती है और बीमार हो जाती हैं और चरने के लिए जब हरा चारा चरने जाती हैं तो देखभाल करना पड़ता है उनका और उनके खाने का हरेक चीज पर ध्यान देना पड़ता है तब वो ठीक ठाक रहती हैं नहीं तो लापरवाही से लप बारिश बारिश कि वजह से दिक्कत होती है उन लोगों को और धूप भी हो तो भी दिक्कत होती है उन लोगों को जैसे कि और कभी कभी ज़्यादा बारिश हो गरज तड़क हो या बिजली चमके तभी गौ गौ माता को दिक्कत होती है

प्लास्टिक खा लेती हैं कभी कभी चरने जाती हैं तो उस वजह से पेट में उनके दिक्कत हो जाती है और चारा भी कभी कभी गंदा जो होता है ओ खा लेती हैं जैसे उनलोगों का भूसा है वो सब भी ज़्यादा दिन का रखा हुआ होता है वो खा लेती हैं उससे भी दिक्कत होता ही उनके पेट में और ठंड के मौसम में तो पर ठंड से परेशान रहती हैं उ और ठंडी से बचाना पड़ता है उन लोगों को आ गर्मी में गर्मी से बचाना पड़ता है और बरसात में बरसात के पानी से बचाना पड़ता है गौ को और हर